باقاعدہ پڑھنے کی عادت کو برقرار رکھنے میں کئی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے اور ان پر قابو پانے کے لیے مختلف حکمت عملیوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہاں چند عام مشکلات اور ان کے ممکنہ حل کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں روز مرہ کے مصروف شیڈیول میں وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے مسلسل توجہ مرکوز رکھنا مشکل ہوتا ہے خاص طور پر جب آپ کے ارد گرد بہت ساری توجہ بانٹنے والی چیزیں ہوں ایک پر سکون اور آرام دہ جگہ کی عدم دستیابی بھی پڑھنے میں رکاوٹ بن سکتی ہے بعض اوقات کتاب یا مواد دلچسپ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے پڑھنے کی عادت برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ کی وجہ سے بھی پڑھنے کا وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے روزانہ ایک خاص وقت مقرر کریں جو صرف پڑھنے کے لیے ہو یہ صبح دوپہر یا رات کا کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے جو آپ کے شیڈیول کے مطابق ہو اپنی پڑھنے کی فہرست بنائیں اور اسے ترجیح دیں اس طرح آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو اگلی کتاب کیا پڑھنی ہے شروع میں چھوٹے اہداف مقرر کریں جیسے روزانہ دس صفحات پڑھنا جیسے جیسے آپ کی عادت مضبوط ہو آپ اپنے اہداف بڑھا سکتے ہیں ایک ایسی جگہ تلاش کریں جو پر سکون اور آرام دہ ہو جہاں آپ بغیر کسی خلل کے پڑھ سکیں ایسی کتابیں یا مواد چنیں جو آپ کی دلچسپی کے مطابق ہوں اگر ایک کتاب آپ کو بور کرتی ہے تو اسے چھوڑ کر دوسری کتاب پڑھنا شروع کریں اپنے ارد گرد ایک ایسا ماحول بنائیں جو پڑھنے کے لیے موزوں ہو مثلاً آرام دہ کرسی مناسب روشنی اور کم شور اپنی روز مرہ کی روٹین میں پڑھنے کو شامل کریں جیسے سونے سے پہلے کچھ پڑھنا یا لنچ بریک کے دوران چند صفحات پڑھنا کسی مطالعے کے گروپ میں شامل ہوں جہاں آپ اپنے خیالات اور کتابوں پر بات چیت کر سکیں یہ آپ کی حوصلہ افزائی کرے گا پڑھنے کے دوران موبائل فون یا دیگر الیکٹرانک ڈوائز کو دور رکھیں تاکہ آپ کی توجہ بھٹک نہ سکے اپنی پڑھنے کی پیش رفت کو ٹریک کریں آپ اس کے لیے کوئی ایپ استعمال کر سکتے ہیں یا ایک جرنل رکھ سکتے ہیں باقاعدہ پڑھنے کی عادت کو برقرار رکھنے کے لیے ان حکمت عملیوں کو آزما کر آپ ان مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں اور پڑھنے کا ایک مستقل معمول بنا سکتے ہیں